हेलो देखिए मेरी तबियत खराब है तो यहाँ पर डॉक्टर अच्छा है यहाँ तो बहुत हम इलाज करवाए हैं लेकिन यहाँ से मुझे कोई सुधार नहीं है बहुत दिन से मेरा इलाज चल रहा है रुपया भी बहुत खर्चा हो गया है लेकिन जब तक दवाई चलता है ठीक रहते हैं फ़िर दवाई शौट कर जाते हैं फ़िर वैसे के वैसे तबियत खराबे रहता है तो इसलिए

हाँ तो इसलिए हम आपसे इतना जानकारी लेने के लिए चाहते हैं कि डॉक्टर कहाँ अच्छा होगा वहाँ पर हम चलेंगे ठीक है तो हमें इस डाक्टर से भी फ़िर से चेकअप करवा लेते हैं तब उसके बाद तब दुसरा डाक्टर के पास जाएँगे बिहार का तो नेचर को खराब कर दिए हैं आप लोग क्यों नहीं अच्छे से टीटमेंट करते हैं ठीक है अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं